छओ नम्बर वार्डमे छी नहि किछो देलक मसोमात आदमी छी नहि एगो पैखाना यऽ नहि एकटा घर यऽ रहयके लियऽ नहि कोनो विकास यऽ तऽ एहिठिना की हेतय गरीब लोककऽ कोइ नहि छै मसोमात आदमीकऽ देखयबला एहिठिनके सरपञ्च मुखिआ किछु नहि करैत छै आ नहि कोनो व्यवस्था यऽ पन्नी टाँगिकऽ रहैत छी कतय दिन रहबय पन्नी टाँगिकऽ साले साल देनऽ जाय छै ओहो बेर्बादे भेल जाय छै की करबय से कहू अहाँसभ कतय छै महिला भएकऽ कतय जेबय कमबय लऽ कोन उपाय करबय के देखतय से तऽ अहींसभ नऽ देखबै सरकार हमराअरकऽ के छै देखयबला हमसभ पड़ैत छियै छओ नम्बर वार्डमऽ कोइ व्यवस्था नहि छै ओइठमा ओकर उपाय कोन हेतय उपाय तऽ कोइ सरकारे करतय लालू गेलय नितीश एलय किछु नहि भेलय एगो मोती बाबा एलय तऽ वएह दू सेर चाउर गहुम दैत छै ओहोमऽ जहिना जे हय छै से ओ डिब्बेमे चलि जाइत छै की हेतय पेल्शन दैत छै चारि सए टाका उठेलियै फागुनमऽ ई पाँचम महिना छियै अखन तक एको टाका नहि एलय की हेतय से कहिऔ